साढ़े हिन्दुएं दा ध्यार लोहड़ी ऐ लोहड़ियै च साढ़े इत्थै डोगरें दे हरन चाढ़दे हरने च सखी बनदे बड़ा किश करदे मतलब लोह्ड़ी आहले दिन लोहड़ी गी अस अग्ग बालदे शामी अर्घ दिंदे अच्छा फ्ही ओहदे बाद आई गेआ भुग्गे दा बर्त भुग्गे दा बर्त ऐ है कि पुत्तरे आस्तै रक्खे दा होंदा भुग्गे दा बर्त मां ने अपने पुत्र आस्तै रक्खे दा होंदा ते फ्ही ओह् शामी भुग्गा बनांदे पूरा चांद निकलदा फ्ही चांद गी अर्घ दिंदे फ्ही अपने पुत्तरै गी भुग्गा जेहड़ा बनाए दा होंदा ओह् चखाइयै मां अपना बर्त पूरा करदी अस जिसलै भुग्गू बनांदे उस च मुली गन्ना भुग्गा गुड़ मतलब कि जिन्नी समग्री होंदी ना ओह् रक्खी दी होंदी मांऊ ने ओहदे बाद आई ं गेआ होली दा होली बी बडा बड्डा त्योहार है सारे लोकें पूरे देश च मनाया जंदा ं साढ़े डोगरें च हिंदु धर्म च सब मनांदे न ते ओहदे बाद आई गयी बसाखी बसाखी बी इत्थे होंदी ते इत्थे़ मेले लगदे त्रै त्रै दिन मेले लगदे बसाखी दे हां ते मेले लगदे लोग मेले च जंदे अस बी जने हा बच्चे गी लेइयै जन्ने खन्ने पीने मेले च बजार लग्गे दा होंदा झूले गेमा बड़ा किश होंदा मतलब लग्गे दा उत्थै ओहदे बिच बसाखी दे मेले च बसाखी दे मेले बाद आई गेआ मिजंरा दा ध्यार राह्ड़ें दा ध्यार जिसी आक्खदे डोगरी च ओहदे च मिजरें गी अस राह्डे़ लाने ना संगरांदी आहले दिन राह्डे़ लाने होन्ने ना अस ते ओह् राहडे़ अस हप्ते हप्ते जाइयै गोहा फेरने उनेंगी चित्तरने ढोलकी बजांदी कुडियां गीत गांदियां मतलब कि बड़ा मन्ने दा ध्यार ऐ मिजंरे दा ध्यार अच्छा ओहदे बाद फ्ही इक म्हीने बाद जेल्लै ओह् राहडे़ बड्डे बड्डे होई जंदे ना फ्ही ओह् चुक्कियै ते मतलब कि नाले च जां बड्डी बड्डी खड्डां होंदियां जित्थै पानी शैल खुल्ला चला दा होंदा उत्थै रढ़ांदे ना राहडे़ उत्थै राह्डे़ रढ़ांदे न उस दिन खमीरे बनांदे कडा़ह बनांदे ते फ्ही मिंजरा ओहदे बिच पांदे फ्ही सारे इक दुए गी अस कड़ाह बंडने मिजंरा बंडने एह् अस इस तरीके कन्नै अस अपना मिजंरा दा ध्यार बनाने अच्छा ओहदे बाद रक्खड़ी आई गेइयां राखी आक्खदे सारे दुनियां बनादी ऐ ओहदे बाद दिपाली आई फ्ही दशहरा आई गेआ नबरात्रे आई गे ऐ बी ध्यार ना नबरात्रे मार्च अप्रेल च औंदे नबरात्रे ओ बी मतलब कि बडी श्रद्धा कन्नै करदे लोक बर्त रखदे शाख रांह्दे फ्हीं मतलब कि नौ दिन दे बाद कंजका पूजदे हर मतलब कि करदे ना हूं फ्ही अक्तूबर महिने बी सितंमबर अक्तुबर बिच बी होंदे नबरात्रे ओह् उस बिच बी साख रांहदे लोग पूजा पाठ करदे नराते रखदे मतलब कि इन्नी श्रद्धा कन्नै नराते रखदे कि मतलब कि कुतै जाना होऐ ते नंगे पैर जाना इन्नी इन्नी श्रद्धा कन्नै लोग ऐ ध्यार बनादे ओह् ते दिपाली होई गेई दिवाली ते चलो पूरे देश च बनदी ऐ दिवाली बडा़ बड्डा ध्यार ऐ दिवाली च ऐ है कि दीप जलांदेसारे अपना अंदर बाहर सजांदे सफाइयां करदे अंदर बाहर सजांदे ओहदे बाद दिपाली पटाखे मठेआइयां बगैरा साढ़े डोगरे च ऐ है कि दिआली बालदे स्याने अग्गै दियाली बालदे बच्चे स्याने फिह् जिन्ने़ पैसे जुड़न दस पंज बीह पजांह जिन्ने जुडन ते दिंदे गै ना और साढ़े डोगरें दा ध्यार इयै ध्यार होंदे साढ़े डोगरें दे और बसाखी दा ध्यार होई गेआ बसाखी दे ध्यारै गी त्रै दिन मेला लगदा अज्ज इक दिन दो दिन त्रै दिन मेला लगदा बड़ा बड्डा मेला लगदा झूले बजार लगदा खाने पीने आहली चीजा जलेबियां ते मठियां ते किश किश त्योहार लगदा और शैल ध्यार मनांदे साढ़े डोगरे ते ऐसी गल्ल नेईं ऐ लोह्ड़ी आहले दिन हिरन चाढ़दे दे सखी बनदे हरण बनदे नचदे पूरी पूरी रात नचदे हरण पूरी पूरी रात हरण चाढ़दे बडे़ पैह्रे दे चार चार पंज पंज ूज्जी जंदे हरण घरे घरे गी जंदे पूरे नच्ची नच्ची ते पूरे पेसे आपूं ते पूरा अलग मंगदे दरबाजे च जेहडे सुत्ते दे होन उंनेंगी ठुआली ठुआली ऐ दे नचदे हरण नचदा बड़ा अच्छा ध्यार लोहड़ी दा बनदा भुग्गे दा बनदा ते हरण नचदा बसाखी बनदी धमदें बनदी मिजंरा दा त्योहार बनंदा साढ़े डोगरी च बहुत ध्यार ना बनदे ना जेहडें बनदे ना हरण होंदा जुसलै चढ़े दा ते बच्चे नच्ची नच्ची अग्ग कड्ढी ओड़दे ना दुऐ दिन भला उट्ठन ग नेई होऐ सुत्ते दे ऐ हालत करदे ना जगत अज्जे कले दे जगत

और हर त्योहार गै बस डोगरा कोई त्योहार बनाना नेईं छोड़दे सारे त्योहार मैक्सीमम लोग बनांदे गै ना डोगरे अच्छा रक्खडी होई गेई रक्खडी ते सारे भैना भ्रां गी रक्खडी बनदियां ऐ बी त्योहार बडा़ बड्डा ध्यार ऐ ते ऐ अस बी जन्ने भ्राऊ गी रक्खडी बनने ना ते भा्र आसेंगी फिह् गिफ्ट दिंदे कोई पेसे दिंदा कोई गिफ्ट दिंदा कोई कपडे़ दिंदा कोई किश दिंदा जियां कुसै जुडी जा ते दिंदे गै ना और इक टिक्का होई गेआ आखदे दिआली दे त्रिये दिन औंदा टिक्का ओह् बी अस लुआने ना एह् बडा बड्डा त्याहार है कोई टिक्का लुआंदा कोई खुल्ले टिक्के लुआंदे खुल्ले धामां दिंदे जियां हून जियां अस खुल्ली धामां लाइ दी होग ते अस प्योके जन्ने रुट्टियां बनान्ने भ्रांऊ आस्तै खमीरे बनान्ने आलू बनान्ने चौल बनान्ने रांजमां बनान्ने अस मिठाई बी लैन्ने ओह् अस एह् रुट्टी शुट्टी बनाइयै फ्ही अस एह् चीजां भ्राऊ गी टिक्का लुआने मुंह मिट्ठा कराने फ्ही रुट्टी खलान्ने एह साढ़े टिक्के दी मतलब कि खुल्ली धाम होंदी जेहड़ी ओह इयां होंदी जी एह् भ्रा ऐ जो मर्जी देऐ जो नुआढ़ी श्रदा ऐ पैसे देऐ गिफ्ट देऐ जो नुआढ़ी मर्जी देऐ नुआढ़ी श्रदा रेही फ्ही ओह् हां साढ़े डोगरें दे एह् बहुत बडे़ ध्यार ना जरुरी ध्यार ना